हाँ सर नमस्ते हाँ सर आपके यहाँ से किरकेटर का सिखाते हैं क्या उधर

वैसे सर मुझे सीखना था ये जो बैएट बल्ला जो बैट खेलते हैं उसे सीखना था हाँ हाँ बैएटिंग और जो खेलते हैं और फ़ील्ड में जो खेलते हैं उसको भी सीखना था

और सर ये कैच वैच कैसे रोका जाता है सर सब ये सब सीखना था हमें

वही सब करना था फीस कितना है सर नहीं

अच्छा सर इसमें क्या क्या सीखना पड़ता है सर

अच्छा सर

ह्म

ठीक ठीक है सब इसके बार में सर मालूम नहीं था हम कि आपसे पूछ लें आप बता दीजिए

ठीक है सर चलो ठीक है सर

हाँ अच्छा तमाम लड़कियाँ भी खेलती हैं ना

अच्छा चलो ठीक है सर ठीक है सर हाँ हाँ सर नमस्ते सर

ठीक है सर नमस्ते रखिए